हा चओ पूनम पूनम हर्डवेयर ऐंड सन्स चओ छा तव्हांजी कहिड़ी सेवा कयूं अछा अछा हा हा भले मां ॿुधायांव थी असांजी दुकान में तव्हांखे फुआरा मिलंदा तव्हांखे नलका मिलंदा ऐं ॿियो इहे तव्हांखे इहे गेंडियूं मिलंदियूं तव्हांखे आइना मिलंदा तव्हांखे छा छा खपे ॿुधायो अछा

अच्छा तां हिन खे पाइप माना कहिड़ा पी वी सी खपंदा कि न तव्हांखे कहिड़ा खपंदा लोह जा हा हा हा

चारि सौ जेके रुपिया अचनि था तव्हांखे उहो क्वालिटी वारा खपनि हुन क़िस्म वारा खपनि कि न हिकड़ो हज़ार रुपिये बि ईंदो अथव तव्हां हमेशा लाइ छुटी पवंद हिकु दफ़ो हज़ार रुपियो खर्च कंदा न त तव्हां छुटी वेंदा बाक़ी ईअं तव्हां चार सौ वारा विझाईंदा पोइ तव्हांखे वरी हर घड़ी तव्हांखे मटाइणा पवंदा

हा उहा त ठई पवंदासी अॻु में पर तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हांखे क्वालिटी कहिड़ी खपे माना तव्हांखे हा पारस कम्पनीअ सुठा अथव उहा नंबरु वन कम्पनी अथव पारस कम्पनीअ मूंखे नलका बि पया अथव ऐं फुआरा बि पया अथव अछा फुआरनि में तव्हांखे गोल वारो खपे कि न तव्हांखे थोरो हिकड़ो हीअं सिलैंडर टाइप कुझु चौरस में हिकड़ो ईंदो आहे त तव्हांखे हिकिड़ो ॾिसो हथु में खणी फुआरो घुमाइंदा आहिनि ऐं हिकु कीअं मथा किरंदो आहे पाणी तव्हांखे कहिड़ो फुआरो खपे अछा अछा ठीक आहे ऐं ॿियो हिकिड़ो ॾिसो आइनो बि ईंदा अथव हिकिड़ो ख़ाली प्लेन आइनो ईंदो अथव ॿिया आइना ईअं ईंदा अथव खाना हूंदा आहिनि पासे में ब्रुश रखी सघो तव्हां पेस्ट रखी सघो हिन तव्हांखे कीअं खपनि ॾिसो जेको ख़ाली मिरर वारो चवंदा न त उहो अथव पंज सौ में ऐं जेको तव्हांखे खाननि सां गॾु खपे उहो तव्हांखे हज़ार ताईं पवंदो पर हुनमें तव्हांखे वरी ॾिसो ख़ाली मिरर वारो तव्हां वठंदा त वरी खाननि लाइ तव्हांखे अलगि॒ कुझु खर्च करणो पवंदो न पर ख़ाली तव्हांखे उहो गॾु अड़े त ठई पवंदासीं न न न तव्हां बिएं हंधु ते न वञिजो भाऊ तव्हां अचिजो हिते ई तव्हां हिते दर्शनु ॾिजो तां हमेशा जा गाहकु आहियो असां ठई पवंदासीं तव्हां वठंदा न समान त असां मां तव्हांखे वीह पर्सैंट डिस्काउंटु डींदीमाव समुझो हाणे हज़ारनि त सम्झो माना अठ सौ अथई तव्हांखे मां करे ॾींदीमाव हिकु समुझो हाणे नलका त वठो त हिकु पंज सौ वारो डे॒खारियोमांव हिकु हज़ार वारो त तव्हांखे मां सत सौ ताईं करे ॾींदीमांव तव्हां सुभाणे अचो असां मिलूं था जेको जेको खपे साम्हूं ॻाल्हायूं था मन हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल